केना कऽ अथी करैत छी सियैत छी कपड़ा लत्ता आओर सिलाइ करैत छी मशीनपर ओरिया कऽ सीखैत छी करैत छी नीकसँ सी लेलहुँ आ अपन सी कऽ फाड़ि कऽ पेन्हैत छी ओढ़ैत छी इएह आओर करैत छी आओर की करब बैसल बैसल ओहो कामसभ कऽ रहल छी कनी धंधा आओर करैत छी सभमे कऽ कऽ अपन रखैत छी इएह आओर करैत छी उएह कामसभमे लागल रहैत छी कपड़े लत्ते अपन सीलहुँ फाड़लहुँ बुटम लगेलहुँ अपन उएह पहिर ओढ़ि कऽ अपन आरामसँ अपन करैत छी पेन्हैत छी ओढ़ैत छी आओर की करब आरामसँ उएह आओर केलहुँ अपन मशीनपर सिखियो लेलहुँ अपन ओहोसब कपड़ो लत्तो सी लेलहुँ ओहोसब कऽ लेलहुँ अथी कऽ लेलहुँ अथी आओर कऽ कऽ राखि लैत छी उएहसभ सीवि लैत छी फाड़ि लैत छी उएहसभ कटिंग आओर केलहुँ अपन मशीनपर चलेलहुँ कैँची आओर चलेलहुँ इएहसभ सी फाड़ि कऽ पेन्हलहुँ आओर की करब अपन रहैत छी इएह दुख धन्धामे लागल